कहिड़े बि संगीत जे ॻाइनि में उन में डायनामिक्स छन इंटरप्रिटेशन ज़रूरी आहे छाकाणि त पाण खे ख़बर हुजनि जरूरी आहे किथे पाण खे आवाज़ु मथे खणणी आहे किथे पाण खे आवाज़ु घटि खणणी आहे किथे मात्रा लंबी वेंदी किथे मात्रा नंढी ईंदी किथे कॉमा ईंदी किथे फुलस्टॉप ईंदो किथे नैक्स्ट लाइन शुरू थींदी ईअं सभु पाण खे ज़रूरी ख़बर हुजे आहे छाकाणि त जीअं छद हूंदा आहिनि राइट छंद हूंदा त पाण खे ख़बरु पवंदी की उन जी लए उन जो ताल उहो कहिड़े स्वर में हली रही आहे त इन करे हमेशह ॻाइण में इहा सभु शयूं त शामिल हुजणु ज़रूरी आहिनि इन सां पंहिंजो ॻाइण जो जेकी सुंदरता आहे मधूर त आवाज़ु आहे उहा साम्हूं वारे ताईं पहुची सघंदी आहे